ہندوستان میں مختلف علاقوں میں كھانے كی مختلف ترجیحات ہے بہت سے لوگ روٹی كھانا پسند كرتے ہیں بہت سے لوگ چاول كھانا پسند كرتے ہیں اگر آپ پنجاب چلے جائیں تو پنجاب میں پراٹھا پسند كیا جاتا ہے دہلی آ جائیں تو دہلی میں نہاری كباب اسی طریقے سے چھولے كلچے یہ ساری چیزیں دہلی میں مشہور ہے اسی طریقے سے اگر آپ ساؤتھ كی طرف چلے جائے تو وہاں اڈلی سامبھر ڈوسا وغیرہ یہ سب كھایا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ بہار یا بہار كے سے پيچھے كی طرف چلے جائے بنگال تری پورہ وغیرہ تو وہاں پر چاول كھانے كو پسند كیا جاتا ہندوستان میں بہت سی جگہوں پہ بہت زیادہ مصالحوں كا استعمال كیا جاتا ہے جیسے كہ دہلی میں بہت زیادہ مصالحوں كا استعمال كیا جاتا یو پی میں زیادہ مصالحے استعمال كیے جاتے ہیں ان كے اس كے بالمقابل جنوب میں بہت كم مصالحے كھانے كو ترجیح دیا جاتا ہے تو مصالحوں كے اعتبار سے بھی ہندوستان میں مختلف طرح كی یہ ہے بہت سے لوگ جو ہے اپنے كھیتوں كا مصالحہ كھاتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے ریڈی میڈ مصالحہ كھاتے ہیں بہت سے لوگ ایم ڈی ایس مصالحہ كھاتے ہیں اور بہت سے لوگ ٹاٹا كا مصالحہ استعمال كرتے ہیں مصالحہ جات كے تعلق سے بھی لوگوں كی مختلف پسند ہے ہم كسی ایک چیز كو یہ نہیں كہہ سكتے ہیں كہ یہ ہندوستانیوں كی پورے ہندوستانیوں كی پسند ہے